हल्लो मां हिकु घरु ही वारो घरु भाड़े ते वठी रही आहियां इन घर जो मकान नम्बर ॿावीह बट्टा चार आहे ऐं मां पंहिंजे महिने जो ख़र्च जो बज करे महिने जो ख़र्च जो हिसाबु करे रही आहियां छा मूंखे तव्हां ॿुधाईंदा त हिन घर में बिल जो पिछले छह महिननि जो लाईट जो बिल घणो आयो आहे तव्हां महिरबानी करे इहो ॿुधाईंदा त मां पंहिंजे महिने जो ख़र्च जो हिसाबु सवली तरह रखी सघंदसि